میں گھر میں آم جیسے نیمبو کا شربت ہے کیری کا آبشولہ ہے گرما کے موسم میں زیادہ استعمال میں آتا وہ بناتی ہوں میرے بچوں کو میرے شوہر کو بہت پسند آتا اب جسیا اب سردی کے موسم ہے اب سردی کا موسم رہا تو جیسے گرم چیزیں بناتی میں میٹھے وغیرہ بناتی ہوں اب بارش کا موسم ہے اب یہ جو سیزن چل رہا ہے بارش کا یہ موسم میں اب جیسے گرم گرم چنے ہیں مرچیاں ہیں بھجیے ہے میرے شوہر کو بہت پسند ہے ان کو جو ہے سو میرے بچوں کو میرے شوہر کو پسند ہے تو میں ان لوگوں کو یہ سب چیزیں بنا کے پیش کرتی ہوں